مختلف زبانیں یا بولیاں بولے جانے والے علاقوں میں سفر کرتے ہوئے موصلاتی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے مواقع پر بات چیت کے لیے چند طریقے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ترجمہ ایپس کا استعمال گوگل ٹرانسلیٹ جیسی ایپس فوری ترجمہ فراہم کرتی ہے جس سے بنیادی بات چیت آسان ہو جاتی ہے اشاروں کا استعمال غیر لفظی اشارے جیسے ہاتھ کے اشارے چہرے کے تأثرات اور بوڈی لینگویج بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں مقامی زبان کے چند بنیادی الفاظ سیکھنا سلام شکریہ براہ کرم جیسے الفاظ سیکھ کر مقامی لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں تصاویر اور ڈرائنگ کا استعمال پیچیدہ بات چیت کے لیے تصاویر یا ڈرائنگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوست یا مقامی گائیڈ کی مدد لینا اگر ممکن ہو تو کسی دوست یا مقامی گائیڈ کی مدد سے بات چیت آسان ہو سکتی ہے لینگویج گارڈس یا بک لیٹس آپ مختلف زبانوں میں عمومی جملے اور الفاظ پر مشتمل گارڈس یا بک لیٹ رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے بات چیت کرنے میں مدد دے سکتے ہیں صبر اور تحمل کبھی کبھی بات چیت کے دوران مشکلات آتی ہیں لہٰذا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مقامی لوگوں کی مدد اکثر مقامی لوگ غیر ملکیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان سے مدد طلب کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ حاصل کریں جس میں مختلف زبانوں میں ترجمہ شامل ہوتا ہے یہ تمام طریقے مل کر مختلف زبان بولنے والے علاقوں میں مواصلاتی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں